जोंनि भारत हादरनि रोगाथाय बिखान्थिया जौगाखानाय भारताव हा दै आरो बार गासैबो बिथिंआव रोगाथायनि सुबिदा दं बांसिन मानसियानो भारताव दावबायनो थाखाय हानि रोगाथाय बिखान्थिजों हान्थियो नाथाय लामा सामाफोरा मोजाङै जौगाखांनाय नङिनि थाखाय हाजों दावबायनायाव जेंना नुजाथियो बे जेंनाखौ फोसाबनोब्ला लामा सामा दालांफोरखौ जौगाखां होनांगौ